दङ दंनायालाय

माजबादखौ लाङोना माखौ लाङो बेनोथ' माजबाद नांगौना मा नांगौ होनदों दङथ' लांफैदो बुरजा दङ लांफै लांफै लांफै फास्स' नो फास्स' औ औ गिलु बालु सेरसे जाबाय ना दे एक्स'सोखौ खमायनोसै एक्स'सोखौ खमायनोसै लांफैदोल' एक्स' खमायगोन होनबायानो ए नै लांफै

थाब लांदो थाब लांफै थाब दखाना आंहा थाब बनद' खालामगोनना मावग्रा गैयाथ' आरो

दे नेगोन थाबल' लांफै औ औ औ नंनायालाय नंगौ औ औ लांफैदो लांफैदो मोनगोन थ' मोननो हागौ आजिखालि मेल्ला मटर

दे लांफैदो दे दायो लांफैदो औ दोनथ' लायदो दे